हून में गल्ल करगा रनिंग दे बारे च रनिंग जेह्ड़े फायदे न रनिंग कीती होऐ रनिंग बी बड़े टाइप दी किसम दी होंदी ऐ इक किस्म दी रनिंग आई जियां के बन्दै रनिंग करदा ऐ जियां के बंदा रनिंग करदा रनिंग करना कि रनिंग कीती होऐ दौड़ लानी रनिंग मतलब कि दौड़ लानी दौड़ लाने दे बड़े फायदे न तुसें में दस्सी दियां कि दौड़ लाई दी होए बंदे दा जेह्ड़ा स्टैमिना ओह् सेट रौंह्दा स्टैमिना बड़ा बनदा जिस बेल्लै बंदे दा स्टैमिना बने दा होए तां कुदरती बंदे कोल जोश पैदा होई जंदा इक अगर थुआड़े कोल जोश नि ऐ अगर थुआड़े कोल पैह्ले स्टैमिना कोला पैह्ले थुआड़े कोल जोश ते बड़ा जरूरी होना चाहिदा अगर थुआड़े कोल जोश एह् ते फ्ही ताईं तुस दौड़ लाई सकने ते इयां दौड़ नि लगदी हून कोई सोचै कि में दौड़ लानी नि पर मेरा स्टैमिना बने ओह् कदें निं बनदा पैह्ले दौड़ लाना गै पौंदी फिरी स्टैमिना बनदा जियां दौड़ दे बड़े भारी बड़े फायदे न जियां तुसें कोई फौज च जाना ते मैं इ'यै आखगा कि निक्की उमर च दौड़ लाना स्टार्ट करी ओड़ो इयां जियां बंदा दौड़ लांदा जा ओह्दा स्टैमिना बढ़ी जंदा स्टैमिना बनी जा जिस बेल्लै तां बंदा अग्गें भरथी होई जंदा बगैर परेशानी दे ते अगर एह् दौड़ शोड़ नि लाई दी होए तां थोह्ड़ा मुश्कल बनी जंदा जिनेंगी अगर जरूरी नि कि भरथी दिक्खनी होए ताईं दौड़ लानी दौड़ बंदा भाएं इयां बी ला दौड़ सेह्त आस्तै बड़ी हानिकारक ऐ बंदा बमार नि होंदा अगर तुस बमार ओ दौड़ लाओ परसीन्ना कड्ढो ते फ्ही थुआढ़ा जेह्ड़ा तुसें अगर कोई बखार शखार होग ओह् पूरा दूर होई जंदा ते कन्नै गै दौड़ लाने दे बड़े फायदे न होर दौड़ लाने चाहिदी में ते इ'यै आखना